हॅलो हॅलो कोण उलयता हय कोण उलयता तूं हय हां

ना कालवां आतां बंद जाल्यार दोन तीन म्हयने जाले कालवां खंय मेळटा आतां कालवाच मेळना कितें जालां न्हय आतां ते व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां बिटेलां आयल्यां इंडस्ट्रिज बी आयल्यां आनी तीं पायपां सगलीं उदकान दर्यान सोडल्या न्हय ताका लागून सगळें उदक घाण जालां आनी कालवां बिलवां कांयच मेळना आनी कोण दर्यान देवपाक तयारूच जायना कालवां बी फोडपाक वचपाक त्यो बायल्यो पयली आमच्यो आसल्यो न्हय वसपाक त्यो आतां त्यो वचना कालवां हाडूंक कालवां मेळटा पूण ती खूब म्हारग आनी मगीर तीं आमका कस्टमरांक विकतना न्हय तीनशीं रूपया बी प्लेट कोण घेना म्हणून आमी आतां कालवांं करपाचें हांवें बंद दवरलें आनी आतां हांव तातयांची भुर्जीच करता आनी दुसरे नवे दो दो दोन डिशीज करता त्यो म्हज्यो बऱ्यो खपता पूण तुमका तूंं आतां कशेंं म्हणटा तशींं कालवांं कालवांचे म्हजे पयलीचें कस्टमर आसा न्हय ते खूब जाण म्हाका फॉन करून विचारता की कालवांं केन्नाय मेळत जाल्यार आमका मुद्दम फॉन कर कितलींय म्हारग जांव आमी ती खावपाक तुजेकडेन येता म्हणू